हैलो अच्छा कहिड़ी गाॾी अथव तव्हां वटि जी अच्छा डीजल अथव की पेट्रोल अथव पेट्रोल गाॾी अथव घणी पुराणी अथव साईं

दो हज़ार सोलह जो अथव अच्छा चङी पुराणी अथव मतिलबु टाइप वन जेमहिल गाॾी ईंदी हुयूं तेमहिल जी गाॾी अथव अच्छा त छा उन में हा त पोइ यारहं साल पुराणी उहा जेमहिल शुरूआति जी आई टेन आहे उहा अथव तव्हां वटि पोइ त पेट्रो पेट्रोल ईंदी हुयूं तेमहिल अच्छा डीजल अच्छा अच्छा अच्छा त छा कराइणो अथव सर्विस में तव्हांखे गाॾी में दिक़त दिक़त कोन अथव काथे कोई गाॾी या रुटीन सर्विसिंग थींदी अथव न जीअं उन में इंजन ऑयल थी वियो इंजन फिल्टर थी वियो तव्हंजो और ऑयल फिल्टर थी वियो हा न कूलेंट थी वियो तव्हांजो ऑयल बैलेंसिंग थी वेंदव अलाइनमेंट थी वेंदव इहो ई सभु त हन त उहा और बाक़ी एसी एसी गर्मियूं अची वियूं आहिनि त एसी जो त कमु न आहे कराइणो अथव उन में अॼुकल्ह एसी जी बि दादा ईअं थींदो आहे न एसी त कूलिंग अॼ जी डेट में सभी गाॾियूं कंदियूं आहिनि जीअं त घर जो तव्हां एसी हलायो त घर जी कू कूलिंग त सही थी हले लेकिन उन जा जेका फिल्टर हूंदा आहिनि या जेका अंदरि जा इंस्ट्रूमेंट हूंदा आहिनि उहो सभु चॉक हूंदा आहिनि

मां मां मञिया मां मञिया थो लेकिन अॼ जी डेट में हिकु जीअं कंपनी चवंदी आहे न हिकिड़ो नेसेसरी हूंदो आहे इहे ज़रूरत जी शइ हूंदी आहे की गर्मी जेॾी महिल शुरू थियनि जेमहिल एसी गाॾियुनि हलण जो टाइम शुरू थींदो आहे त गाॾियुनि में ज़रूरत पवंदी आहे एसी सर्विस करण जी और अघ बि ॾाढो व चार्ज बि ॾाढो वधीक न हूंदो अथव हा हिकु हिकु थींदो छा आहे हिकिड़ो फिल्टर खुलंदो आहे हिकिड़ो पूरो डैशबोर्ड खोली करे उन जा सॼा जेतिरा बि फिल्टर हूंदा आहिनि जेतिरा बि लाइनूं हूंदियूं आहिनि सभिनि खे क्लीन करे करे उन खे चङी तरह साफ़ु कयो वेंदो आहे उन खे पोइ वरी उन में फ्लशिंग थींदी आहे और वरी ऑयलिंग थींदी आहे वरी नईं गैस भरिबी आहे हा थोरो सो ख़र्च जीअं नॉर्मल सर्विस थींदी आहे पंज छह सौ एसे ई लॻंदा आहिनि इन में ख़र्च ईंदो दादा तव्हांजो पंटीह सौ रुपया लेकिन शइ तव्हांजी ॾाढी भली थी वेंदव तव्हांखे साल ॿ साल वरी एसी में कुझु न आहे करिणो पवंदो छोकी गाॾी तव्हांजी त हलियलु आहे न चङी समय जी यारहं साल थिया अथव गाॾी खे त इन इन वजह सां इन में ज़रूरत पवंदी आहे मां त तव्हांखे पंहिंजो सुझाव ॾींदोमांव की तव्हां इहो एसी जी सर्विस करायो बहितरु अथव जी हा न बाक़ी हाणे त हा वरी दिक़त थियव वरी तव्हां हिन में वरी समय बि वेंदुव पैसो बि वरी थोरो वधण वधीक लॻंदो आहे बहितरु तव्हां कराए छॾो त तव्हांजी इहो त थी वियो एसी जो सर्विस तव्हां चयो बाक़ी इंजन ऑयल फिल्टर ऑयल कूलर और कूलेंट हाणे मां बाक़ी बाक़ी गाॾी खोल बाक़ी गाॾी खालण खां पोइ ॾिसंदुमि अगरि उन जा ब्रेक पैड वग़ैरह बि ख़राब हूंदा त मां तव्हांखे फोटो मोकिलंदोमांव ठीकु आहे उन खे बि ॾिसिजो अगरि मटणु वारा हूंदा त मां तहां खां पुछी करे पोइ मटे छॾंदोमांव छोकी ब्रेक पैड न ईअं लॻंदी त ब्रेक आहे लेकिन अंदरि हुन जा जेका पैड हूंदा आहिनि उहा घुसियलु हूंदा आहिनि चङा त उन खे मां बि चेंज कंदुमि जीअं हूंदो खोलण खां पोइ ई ख़बरु पवंदी बाक़ी त जेतिरा बि उन जा ब्रेक पैड्स जा उहो हूंदा आहिनि तव्हांजा तव्हांजा चैनल्स हूंदा आहिनि उन खे सभु क्लीन व्लीन करे सही करे रखंदासीं असां बाक़ी गाॾी जी बॉडी में त कोई कमु कोन अथव न काथो डेंट पेंट बम्पर शम्पर त न निकितलु

अच्छा शाम ताईं तव्हांखे गाॾी खपंदव अॼ ई हलो ठीकु आहे हाणे थी रहंदो गाॾी अगरि आई खोले बोले करे ॾिसंदुमि अगरि सभु कुझु ठीकु रहियो सभु बढ़िया रहियो त काई दिक़त न आहे मां तव्हांखे शाम ताईं कोशिशि कंदुमि टी चईं ताईं पंजे ताईं तव्हांखे फ़ोन करे छॾ कराए रखंदोमांव त तव्हां तव्हां खणी अचो गाॾी मां वटि घणी देरि में खणी ईंदव तव्हां वटि माण्हू मोकिलियांव अच्छा तव्हां तव्हांजो घरु कहिड़े पासे आहे हिते अच्छा सेक्टर तेरहं में ठीकु आहे तव्हांखे फ़ोन कंदुव उहो ख़ुदि ई तव्हांखे फ़ोन कंदुव तव्हां पंहिंजी गाॾी ॾेई छॾिजोसि ठीकु आहे ॿाइ ॿीं काई अगरि कोई दिक़त सम्झ में ईंदी हुजेव त पोइ तव्हां